जाता कितें की कोण पयल्या फावट ड्रोयींग करता जाल्यार ते पेनसील आसता ती ग्रेड्स आसता तेजी पेनसिलांची ते ग्रेड्स वापरना लायट ग्रेडाची आसता जी लायट बरवता मागीर जे एकदम डार्क आसता ती डार्क आसता पूण त्या पेन्सिलिंचो वापर ना करता ते एकाच पेनसिलीन ड्रॉयींग करता आनी मुखेल कारण म्हणजे ते कितें करता ते दामून बरयता आनी तितून ड्रोयींग आहा तें सामकें पाड दिसता